ॿारहीं फरवरी उणिवीह सौ चालीह सत्रहीं मई पंद्रहं सौ वीह अठी जुलाइ उणिवीह सौ असी तेरहीं अप्रैल उणिवीह सौ छिआसी अरिड़हं दिसंबर ॿ हज़ार टेवीह